पढ़े लिखे आदमी रहते हैं शिक्षित रहते हैं जो चाहते हैं जो अपने पढ़े लिखें और अच्छा कोई अच्छा नौकरी धर लें और कोई अच्छा अथी करें जो मूर्ख लोग हैं अनपढ़ हैं उनको जो नहीं पढ़े लिखे हैं जो उनको उतना समझदारी नहीं रहता है और उतना अच्छे से नहीं पढ़ा लिखा रहते हैं तो अपना कुछ धंधा खोल करके रहते हैं वे अपना अप्स कोई धंधा कर लेते हैं और पढ़े लिखे आदमी जो हैं वे अपना काम करते हैं जो अच्छा नौकरी पा लें अच्छा अच्छा शिक्षित से में हम बोलें और सब बच्चे सब सबके साथ रहें और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अफ कुछ अफसर बनें कुछ कोई कुछ बनें पढ़ लिख करके अच्छा कुछ नौकरी चाहते हैं जो नौकरी लग जाय पढ़ें लिखें और नौकरी लग जाय और और आगे बढ़ें अथी नहीं हो अनपढ़ जो लोग रहते हैं वे अपना गाँव घर मे ही काम कर लेते हैं और उतना उनके अर उतना नहीं नॉलेज रहता है जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो उसको बहुत ही दिमाग और रहता है जो कोइ अच्छा बिजनेस कर लें कोई अच्छा नौकरी करें पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको चैंक रहता है कि हम अच्छा नौकरी करें अच्छा नौकरी पाएँ और अनपढ़ लोग रहते हैं वे सोचते हैं कि हम क्या करें कुछ नहीं करें हमको कुछ नहीं है एना ऐसे है करते रहते हैं बोलते भी है बोल और पढे लिखे लोग रहते हैं जो वह अपना अच्छे धंधे के लिए अपना अच्छे कोई कार्य के लिए पढ़े लिखे लोग आगे ही बढ़ते है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे अपना कुछ धंधा तो कर ही के बैठ रहें जीवन है तो खुल करके तो खाएब बनायबे करेंगे कुछ बिजनेस करेंगे और पढ़े लिखे लोग हैं तो अपना अपना पढ लिख करके कुछ बड़े बन जाएँ चाहे कुछ नौकरी धर लें पढ़ लिख करके भी हम सब भी बड़े बनें